ہندوستانی فن اور فنکاروں کی دنیا میں نمائندگی بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ ضروری اقتدام ہم جیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہے ڈیجیٹل پلیٹفارم کے بہتر استعمال جیسے کہ شوشل میڈیا ہو گیا آن لائن گیلریز ہو گئے آرٹ مارکیٹ پلیس ہو گیا اور سب سے ضروری جو آج کل ہر ایک بچے بچے جانتے ہیں اور وہ ہے ہمارا سب سے ایزی اور سب سے زیادہ چلنے والا انسٹاگرام انسٹاگرام کے ذریعہ ہندوستانی فنکار اپنا کام دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں دوسری چیز ہماری ہو گئی آپ کا کہ فن کے تعلیمی نظام جو ہوتا ہے وہ اسکول اور یونیورسٹی میں فن سے مطابق بہتر تعلیم ہم لوگ دے سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے جو اگل بگل کے اسکول ہیں آنے والے جو نسل ہے ہمارے آنے والے جو بچے ہیں ہمارے اسکول کو چاہیے کہ اپنے اسکول میں ہر ایک اسکول میں چھوٹا ہو بڑا ہو ہر ایک چھوٹا موٹا پروگرام کیا جائے فن کو لے کر کے اور فن تعلیم کو لے کر کے پروگرام شامل کرنا چاہیے تا کہ نئے فن کار ابھریں اور سوسائٹی میں فن کو عزت ملے ہمارے جو آنے والے کل کے بچے ہیں وہ بھی اس فن کار کو عزت دیں اور آگے بڑھیں اپنی سوسائٹی میں اور ہمارا نام روشن کریں دوسری چیز کہ ہمارا جو گلوبل کلوبریشن اور نیٹورکنگ دنیا بھر کے فنکاروں اور کریئیٹروں کے ساتھ کلوبریشن ہندوستانی فن کو گلوبل پہنچ مل سکتا ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہو گیا آج کل جو بہت زیادہ چلتا ہے ایگزیبیشن ہو گیا آرٹ فیئر ہو گیا یہ سب کے ذریعہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ دنیا بھن کے فنکار اور کریئیٹرس مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور تو اور فنکاروں کے کام کو ڈیجیٹل اور فزیکل طور پر اچیو کرنا ضروری ہے تاکہ وہ آنے والے مستقبل میں بھی لوگوں تک پہنچ سکے آج اگر ہمارے بچے اس فن کو سمجھیں گے اس فن کار کی مدد سے آگے بڑھیں گے تبھی ہماری آنے والی نسل اور ہمارا آنے والا مستقبل میں بھی لوگوں تک یہ چیز پہنچ سکے گا